हैलो हा जय झू जय झूलेलाल भेण हा नीलम भाॼीअ वारी था ॻाल्हायो पिया हा त मूंखे थोरो हिन हिन में टमाटर ऐं आलू ठीकु आहे न मटर गोभी गजरूं इहे खपनि हा त कहिड़ो रेट आहे अघु कहिड़ो आहे इन जो हा हा अच्छा हा न त मूंखे हिकदमि हा उहो मूंखे हिकदमि फ्रेश खपनि कोई आर्टीफिशल कलर वग़ैरह इहो सभु न हुजे

अच्छा हा न त मूंखे थोरो सो वधीक हिन क्वांटिटी में खपनि त कुझु अघु घटि कंदो हा हा अच्छा न त थोरो सो मुंहिंजे घर में विहांउ आहे त मूंखे थोरो सो वधीक में खपे उन हिसाब सां न हा त तव्हां तव्हां हिते घरु मोकिले सघंदव भाॼी जी हा अच्छा त तव्हां वटि ॿियो छा छा आहे हा मटर थिया गोभी थी इन जे अलावा हा

अच्छा हा अच्छा सिङियूं हा असां पाण में सिंधियुनि में त सिङी सिङियूं ऐं बिह वधीक हलंदा आहिनि न उहे बि अथव न हा हा हा उहो ई न छोकी सिंधियुनि में त पाण में कढ़ी वढ़ी ठहे थी त मेहा वेहा सभु खपनि था न इहो सभु अथव न जी जी बिल्कुलु मां कंहिं म कंहिंखें मोकिलियांव थी तहां उन हिसाब सां की मूंखे केतिरो केतिरो खपे त उहो थोरो सो अघु वाजिब लॻाए छॾिजो तव्हां हा ठीकु आहे न हा ज जय जय झूलेलाल